पोलियोके दवाइ पिलाएसँ बच्चाकेँ बिमारी नहि होइत छै और पोलियोके दवाइ पाँच सालके ही बच्चाके पिलाएल जाइत छै बार बार बिमारी बोखार ऊखार जे होइत छै बच्चाकेँ ओ पाँच साल बच्चाकेँ जे पोलियो पिलाय दए छै तऽ पोलियोके प्रभाव खतम हो जाइत छै ईसीलिए पोलियोके दवाइ पिलाएल जाइत छै पोलियोके दवाइ पिलैलासँ बहुत फायदा छै बच्चाकेँ पिलाना चाही पोलियोके दवाइ अच्छा हुए छै पोलियोके दवाइ पिलाना बच्चाकेँ अच्छा लगैत छै